आङो फालांगियारि कम्पानि एजेन्सिफोरखौ मिन्थियो नाथाय कम्पानियारि कम्पानिफोरा बेरायनो बेराय जयैनो कम्पानिनि मावथिफोरजों बेरायो आरो बिसोरो ओह जोबोरैनो मोजां मोनो बेरायनो थाखाय बेरायनाया मोनसे मानसिफोरनि हुदा एबा आखु बेरायनानै जों बयबो गोसोखौ मोजां मोनो सुखु दुखुखौ जों बेरायनानै एबा गुबुन गुबुन गुबुन नुफेरि गोजान जायगायाव थांनानै जों सुखु गाव गावनि सुखु दुखुफोरखौ बावगारनो हायो दाबसे ओह नुफेरै जायगाफोराव जों फालांगियारिफोराबो दावबाय हैनो हायो